सा आरो भारत खोलानि गेजेराव जोंनि हारिमुवारि फारागथिया बेनोसै रायज्लायनाय जानाय थानाय आरो गाननाय जोमनाय गासिबो गुबुन गुबुन रोखोमनि फारागथि दङ दा बेनो जाहैबाय जोंनि ओरै साहा भारतनि सुबुंफोरा गोबां सुबुंफोरानो बांसिनानो ओंखाम जायो खोला भारतनि सुबुंफोरा जाहैबाय बांसिनानो ओंखाम जायाला ओंखाम जाया बिसोरो रुटि बायदिसिना जानानै थायो दा बिखायनो दा बेखायनो जोंनि सा भारतनि सुबुंफोरना जाबाय आरो इग्स्ट्रा गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बेफोरबायदि गोबां आगजु सोरजिनानै न'फ्रावनो गाननाय जोमनाय फोरखौ दायो लुयो गाननो जोमनो हायो आरो बिसिनि गाननाय जोमनायफ्रा जाबाय मिचिनजों दिहुननाय बुहुथ रोखोम बायदिसिना आदब खायदाजों बाहायनाय बिगियाननि आदबजों बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय द्रेसखौ गानो आरो जाबाय गावबागाव दानो लुनो रोंनायखाय गावबा गाव माबाजोंनो बानायना लानाय टाइम जायो आरो बेरा फारसे जोंहा साह भारतनि

माखासे धोरोमारि बायदिसिना बुहुथ आलादा आलादा थायो बिसिनि रंजानाय थानाय मिलायाबो जानो हागौ बिफोरबायदि बुसथुखौ जों फिसा भारतनि माखासे हारिमुफ्रा गाव लाहैनानै जानाय माइ गायो बिदिनो फुयो माबादि गायो जायो थायो खालामनानै गावबा गाव

जगायनानै गाव गावनो माबानानै संनानै जानो बायदिसिना थायो आरो